हैलो अंजी हैल्थ केयर आह्ले निं बोल्ला ने आं पर साढ़े इद्धर ऐ हैल्थ केयर बत्हेरे हॉस्पिटल ते डिस्पेंसरियां ते ऐ आं जी अच्छा साढ़े इद्धर ते हेल्थ केयर सेंटर ते हैन ते एह् हॉस्पिटल ऐ जेह्ड़ा कि इयै तुस प्राईवेट अस्पताल चली जाओ इंया सरकारी अस्पताल जाइयै थुआढ़ा कोई फायदा निं होना इत्थें कोई थुआढ़ी केयर निं करदा कक्ख निं आक्खदा कदें औंदा ते कदें नेईं औंदा ते इंया गंदे बैड पेदे ते समान दा इद्धर कोई ध्यान निं होंदा एह्दे कोला शैल कोई प्राईवेट अस्पताल दस्सो ते थुआढ़ी केयर बी होनी ते तुसें जल्दी ठीक होई जाना ते पैसे लग्गने ते जल्दी ठीक होऐ जाना ते उत्थें कोई केयर निं गल्ल बात निं छड़ा टाईम वेस्ट होना आं तुस प्राईवेट अस्पताल दस्सो साढ़े इत्थें डिस्पेंसरी दा बड़े जंदे न अच्छा ठीक ऐ